हैलो हां केह् करै ने तुस बस बेह्ली आं महां चक्कर लाई औन्नी आं पार्के चा हां घर बेही बेहियै बी खाल्ली बोर होआ ने हां ते होई औन्ने आं हां ठीक ऐ होर होर कोई ऐ जाने आह्ला तां आक्खो हां सैर करी औन्ने आं कन्नै ठीक ऐ तां भी करी लैयो फोन उसगी